आं गंसे बासजों दावबायदोंमोन आरो बे दावबायनायाव हाय आं जोबोर मोजां मोन्नाय जादों बे बासनि नामा जाहैबाय बड'लेण्ड बास आरो बेनि गाखोनाय बेनि फेसिलिटी गासैबो मोजां गोजा आरो बेनि द्रायबार गासैबो केयार खालामो गावनि फेचेनजार आरो आंजों लोगोसे आंनि लोगोफोर दंमोन बिसोरबो जोबोर खुसि जादों आरो बे बासखौ गाखोनानै जों मोजां मोन्नाय जादों आरो बेनि बासाव सायाव आरो द्रायबाराबो जोबोर मोजां मोजां जोथोन खालामो आरो बेनि प्राइस आरो बेनि बेबो जोबोर मोजां आंनि लोगोफ्राबो जोबोर मोजां मोनदों आरो बिखौ जों सानो आरो गाखोबावगौ सानदोंमोन नाथाय जों जोंनि दिसथेन्सखौ मोन्नानै जों ओंखारनाय जादों आरो नेक्स टाइमाव जों जों बि बासजोंनो फैफिनदों आरो बे बासनि बासखौ जों मोजां मोनो आरो गाखोनानै जों जोबोर मोजां मोनदों बेनि गासै बासनि फेसिलिटी जिरायग्रा सित एबा बेफोर गासैबो मोजां गोजा आरो बि बासनि सायाव एसिबो दङ आरो बे एसियाखौ जों गरम बोथोराव लानानै जों मोजां मोननाय जादों बेफोरनो